ریاستی نقل و حمل کا معیار عموماً ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتا ہے اس کو جانچ پڑتال اور خدمات کے قدرتی ہدایتوں پر منحصر ہوتی ہے جہاں بھی سفر کے لیے بہترین خدمات اور امن مہیا ہو وہاں سفر کی کمیت اور معیار زیادہ ہوتا ہے بھارت میں سفر کی اقسام اور معیار دیگر ممالک کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سفر بھارت میں غیر مہنگا ہوتا ہے بھارت میں سفر کی مختلف طرح کی سہولیتیں موجود ہیں جیسے کہ آٹو ٹیکسیاں ٹرین بس اور ہوائی سفرات ہر طرح کے سفر کی قیمت اور معیار مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ بس کے سفر معمولاً زیادہ معیار کے ہوتے ہیں مقابلاً ٹرین کے سفرات کے ساتھ بھارت میں سفر کرنے کی بہترین بات یہ ہے کہ آپ کو انتخابات کی وسیع میزائل دی جاتی ہے جس سے آپ اپنے بجٹ اور سفر کی ضروریات کے مطابق اپنی مناسبت کا انتخاب کر سکتے ہیں